मी नालेज बी नी एह्दा पैह्ली सिटी स्हाड़ी आई गेई टोकियो ते अस हा बाद फ्ही मुम्बई आई गेई उस हा बाद फ्ही दुबेई आई गेई फ्ही लाहौर आई पाकिस्तान दी सिटी फ्ही कलोम्बो आई गेई अपने श्रीलंका दी